इस्थानिय वाहन जेके आहिनि हिते पर्यटक लाइ जी जीअं जीअं आहिनि जीअं इहे बसियूं आहिनि बसियूं जीअं आसिपासि आहिनि श्याम बाबा खाटू श्याम उते त बसियूं ऐं टैक्सियूं वञी थियूं सघनि ऐं बाक़ी जेके आहे हिते आसिपासि जेके आहिनि हिते जा पर्यटक इस्थान बि घणेई आहिनि जंहिं में उहा ऑटो रिक्शा में वञी ऐं घुमीं था सघनि जीअं असां ट्रेनू ट्रेनुनि में वियासीं लोनावाला अमरापुरा हुआ उते बि दरॿारि आहे उते तमामु शानदार दरॿारि आहे हुन में असीं वियासीं ऐं हरिद्वार में बि अमरापुरा जी दरॿारि आहे उते असीं हमेशह वेंदा आहियूं अहिड़ी तरह पुणे में जशन दादा टी एल वासवाणीअ जो दरॿारि आहे ऐं दादा जशन वासवाणीअ जी दरॿारि आहे जेका काफ़ी नामियारी आहे ऐं पूरे पुणे में ॾाढो हुनजो नालो आहे चाहे दान में चाहे पुञ में चाहे पंहिंजो भॼननि में ऐं सुठनि कमनि जे लाइ उहे कंदा आहिनि ओड़ी तरह असीं दार्जलिंग में वियासीं त उहे ट्रेन जे ट्रेन में ई वियासीं अहिड़ी तरह ॿाहिरि त ट्रेन जो थो हले ऐं इहे इस्थानिय में त टैक्सियूं बसियूं ऐं सिटी बसीस ऐं ऑटो हले थो अहिड़ी तरह सां हिते जो इहे सॼो वाहन हिते कमु अचनि था